हलो भैया न नमस्ते भैया नमस्ते नमस्ते हाँ हाँ हाँ तो वह हाँ तो बात हुई थी भैया वहीं हैं कुछ बच्चे हैं साथ में हलो हाँ बच्चे हैं भैया साथ में आ रहे हैं यह है कि माने छोटे छोटे बच्चे हैं थोड़ा गर्मी अधिक पड़ रही भैया तो अच्छा अच्छा हाँ आपका जो मुहस आपका जो मुहोसा है उसके बगल में व्यवस्था रखिएगा हाँ बच्चे हैं थोड़ा सुरक्षित रहें भैया और का है आ रहे हैं बच्चे हैं हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ आपका आप कहें तो भाई सब सुविधा हइए है चलिए हम भाई वही उसी लिए थोड़ा बात कर लिया जाए बच्चे वगैरह हैं तो वह लोग आ रहें पूरे परिवार रहे माने परिवार भी है बच्चे भी हैं साथ में तो आपको वही सोचे आपसे बातचीत हो जाए रहना पड़ेगा वहीं पर बोले कि जम महोत्सव चलिए और

हाँ हाँ हाँ अच्छे अच्छे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

हाँ क्या बात है भाई ठीक है अरे आप लोग तो भाई हमारे सब दोस्त सब वहाँ हैं हमारे उ सब हाँ नहीं अब तो भाई पहले से व्यवस्था बदल चुकी है न अब ही सरकार हमारी ऐसी है कि सब हर जगह ध्यान रखती है थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखते हैं तो इसलिए कस्टमर सब ख़ुश रहते हैं ई है तो भाई आपके यहाँ सब व्यवस्था उसको बता रहे हैं आ रहें हम बच्चों के साथ कोई असुविधा न हो बस और क्का अब आएँगे हम लोग रहेंगे अपना आपका महोत्सव में रहेंगे अयम कुछ अगल बगल भी घुमा जाएगा हाँ हाँ हाँ हम कुछ अगल बगल भी थोड़ा अगल बगल भी घूम लिया जाएगा हाँ जब जिस दिन पोग्राम रहेगा रहेंगे आपके यहाँ हाँ चलिए आ रहें हैं चारबाग से आज चारबाग को उतरेंगे भैया आपको फ़िर फ़ोन करेंगे आप यहाँ आएँगे बच्चे वगैरह भी रहेंगे सब सब वहीं महोत्सव का आनंद लिया जाएगा चलिए ठीक है आ रहें तो फ़िर रखिए नमस्ते